हमर बिहारमे सब खेल सब जे छै सब सरकार किछु नहि करै छै सब हमहीँ सब करै छियै सब सब मिलिकए सब खेलै छियै सब एकसाथ खेलै छियै सब माथामे टेन्शन भऽ जाइ छै तऽ टेन्शन भऽ जाइ छै तऽ सब चलि जाइ छियै खेलै लए खेलके सब फेर खेलै लए जाइ छियै भरि दिन खेलै छियै खूब मैच क्रिकेट खेलै छियै क्रिकेट खेल लै छियै तऽ फेर सब सब खूब खेलली ई सब गेन्द आर लए खेलै छियै ताहिके बाद सब सरकार आर बिहार आरके बारेमे इधर जब करि दै छियै क्रिकेट आर खेलै छियै तऽ माथाके तनी टेन्शन ठीक हो जाइ छै तब आबै छियै तनी सूति रहै छियै तऽ फिर जाइ छियै खेले आर लए फिर बहुते कबड्डी उबड्डी खेलै छियै मैच आर ई सब खेलै छियै खेलै छियै ओहिमे ओहिके बाद सब फेर माथामे एकाएक टेन्शन आ जाइ छै सब खेलै लए जाइ छियै बिहार सरकार बिहार सरकार सब किछु नहि करै छै सब हमी सब जे हइ से करै छियै ओ सब सब इधर करै छियै एहिके बाद फिर खेलै लागै छियै सब खेलली खेलते खेलते फेर सब शाम करि दै छियै शाम करि दै छियै तऽ फेर सब शाम करि दै छियै तऽ कनी मोन कहुना तनी दुरुस्त रहै छै खेलके बाद सब इधर कहै छै सब राति कबड्डी कबड्डी खेलै छियै तऽ सब कबड्डीमे दस आदमी खेलै छियै तऽ कबड्डीमे सब इधर उधर बाँटि लै छियै तऽ सब कबड्डी कबड्डी पढ़ै छियै सब कबड्डी पढ़ि लै छियै तऽ सब खेलै घड़ी खेलै छियै ओहिके बाद टेनिस खेलै छियै तऽ टेनिसमे फुटबॉल लेके आबै छै तऽ सब खेलै छियै तऽ फेर फुटबॉल खेलै छियै जाल लगै हइ तऽ जालमे सब इधरसे उधर फेर फुटबॉल खेलै छियै तऽ फुटबॉल खेल लै छियै फिर फिर आओर खेल सब छै सब खेलैत रहै छियै कभी कभी गोली खेलैत रहै छियै कभी गोली खेल लै छियै तऽ कभी पैसा पैसा कभी खेलैत रहै छियै कभी बहुत ई सब खेल खेलैत छियै बिहारमे सब बहुत सब सरकार समान दै छै खेलै लए तब हमसब बहुत खेलै छियै इसकुल जाइ छियै तऽ इसकुलमे पढ़ै छियै कम खेलै जादा छियै ओहिके बाद सब खेले बहुत सब खेलै छियै ई सब क्रिकेट आर ओहिके बाद फिर सब इधर उधर करै छियै तऽ फेर गुल्ली गुल्ली खेलै लागै छियै तऽ फेर सब सबके साथ अथी चोर सिपाही खेलै तऽ सब खेल लै छियै तब चोर सिपाही खेलके फिर जाइ छियै अथी खेलै लए कबड्डी कबड्डी खेलके फेर आबै छियै तऽ फेर कबड्डी ओहिके बाद सब अथी अथी खेलै छियै की कहै हइ मैच खेलै छै तऽ सब जाइ छियै तब फेर मैच खेलै छियै तब सब बिहार सरकारके कारण सब बिद्यार्थी सबके किछु आबय नहि छै सब बिहार सरकार झुट्ठेके हालाँकि ई सब एहि इसकुलमे देलियै हन किछो रहबे नहि करतै तऽ सरकार सब सब चीज देबे करै छै खेलै लए तऽ काहाँ किछु सब रहै हमसब बैट खरीद खरीदके खेलै छियै सब ई सब फिर मैच आर खेलके फिर आबै छियै तब जाइ छियै खेल लै छियै तब फिर सब एकसाथ घर जाइ छियै घर जायके तब फेर घर पे भी खेलै छियै सब मैच मैच खेलके ओइकेबाद कबड्डी आर खेलही लय छिअय तब सबके साथ ओइकेबाद धायँ धायँ खेलके ओइकेबाद फेर सब